उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार ने रोज़गार को लेकर बहुत ही प्रोत्साहन किया है जैसे कि नवजवान समाज में समाज में नवजावन युवक बेरोज़गार ना रहे उसके लिए उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत बेरोज़गार मेला लगाया है जैसे कि जैसे कि डेढ़ सौ दो सौ लगभग अलग ज़िले में अलग अलग लाख में उन्होंने प्रबंध कराया उसका ताकि उस मेले में युवक लोग आए अपना डॉक्योमेंट्स लेकर आए ताकि उनको वह रोज़गार समझ में आए तो वह फिलअप भी करें और पढ़ते पढ़ते वह रोज़गार भी करें ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई ही करे अपनी रोज़गार से ही ताकि वह अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल सके दूसरों पर डिपेंड ना रहे सरकार ने रोज़गार को लेकर जैसे कि तहत जल मिशन शुरू किया है जल मिशन में पाइप फैलाना हुआ टंकी बनाना हुआ उसके भी है तहत लोगों ने उसमें शामिल हुए हैं लोग उसमे शामिल होकर अपना रोज़गार भाई रोज़गार के लिए शामिल हुए है तो रोज़गार मिला है उनको उससे भी ताकि नौक नवयुवक रोज़गार बेरोज़गार ना रहे और स्वच्छता अभियान से भी है जो कि जो उन्होंने स्टार्टअप किया है उसका शुरुआत की थी तो उससे भी लोगों को भाई स्वच्छ भारते के लिए सफाई करना शौचालय बनवाना उसमें भी लोगों को रोज़गार मिला है और जैसे कि हमने हमालिल को चुनौती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक इस्कूटी का मतलब उद्दोग है हमारा व्यवसाय है जैसे कि उसमें भी लोगों को रोज़गार मिला है ता ताकि समाज के लोगों को दूर ना जाना पड़े रोज रोज़गार के लिए वह दूर ना जाए उनको पास में रोज़गार मिल जाए और वह अपना खर्चा पढ़ाई के साथ साथ खुद निकाले इलेक्ट्रॉनिक इस्कूटी जो है आज के डेट में उसका हम उपयोग बहुत ही कम है लेकिन आने वाले समय में उसका उपयोग बहुत है लोग उसका उपयोग क्योंकि उससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है प्रदूषण के साथ साथ उसकी वैल्यूम भी नहीं रहती है पेट्रोल का भी खर्चा नहीं खाली बस मतलब चार्ज करो और चलो एक सुविधा भी है लड़कियाँ भी चला सकती हैं अराम से कोई एक्सिडेंट नहीं कोई कुछ नहीं प्रदूषण भी उससे भारत भी स्वच्छ है भाई और व्यवसाय जो है वह व्यवसाय अच्छा है हमारे लिए तो एक शुभ बहुत ही है क्योंकि हमने भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम वह ऑपेन किया है व्यवसाय यहाँ पर किसी का था भी नहीं और अब वह व्यवसाय हमारे लिए चुनौती के रूप में है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इस्कूटी है पेट्रोवल तो मतलब लगभग सबकी है सबकी किस एजेंसी जो है वह इलेक्ट्रा पेट्रोल से संबंधित है लेकिन जो हमारा है व्यवसाय वह इलेक्ट्रॉनिक इस्कूटी से है ताकि उसमें लोग आए बात करे और भाई अपना अपने रोज़गार के लिए आए उसके पार्ट्स के पार्ट्स भी बेच सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं बस आप एजेंसी खोले और सरकार ने नवयुवक को लिए रोज़गार के लिए बहुत अन्य तरह के स्टार्टअप तैयार किए है ताकि वह रोज़गार ना रहे जैसे कि अभी फिलहाल में सरकार ने शौचालय बनवाए शौचालय बनवाने के लिए कुद भाई कुछ लोग की ज़रूरत है ऐसे तो नहीं सरकार बनाए उन उसमें भी लोगों को रोज़गार मिले हैं अभी फिलहाल में सड़क बन रही है सड़क बनने में भी बहुत लोग को रोज़गार मिले भाई जिसको जिसको ज़रूरी था उन्होंने अपना अपना फॉर्म भरा और रोज़गार लिया और कौशोलिका सहद से भी जो सरकार ने खोला है उससे भी बहुत ही अच्छा लोगों को बहुत लाभ मिले हैं सरकार ने व्यवसाय के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रोत्साहन दिया है लोगों को ताकि उन्ह उनके नवयुवक बेरोज़गार ना रहे लोगों कोर रोज़गार मिले जैसे कि कौशल विकास योजना में जो है लगभग डेढ़ सौ दो सौ कंपनियाँ आती है वहाँ पर शामिल होती है लोगों को बताती है भाई आप इसमें शामिल हो हमने खुद उसमें जॉब के लिए व्यवसाय के लिए एक बार पहले ही फॉर्म फिलिप क्या था जिसमें अच्छे अच्छे कंपनियाँ आती है व्यवसाय के लिए ताकि रोज़गार मिल जाए पढ़ते भी रहे और रोज़गार भी करते रहे ताकि अपना खर्चा खुद निकाल सके दूसरे पर डिपेंड ना रहे